न मूंखे कोन थो लॻे की सिंधी भाषा खे असांजी भाषा खे मीडिया ऐं शिक्षा व्यवस्था में सुठी तरह सां कम में आंदो वियो आहे पहिरीं असांजे टाइम में वरी बि असांजा माइट सुजागु हुआ त असांखे सिंधी स्कूलनि में पाढ़ींदा हुआ पर हाणे जा माइट त बिल्कुलु सभिनी खे क्रेज थियो आहे की इंग्लिश व इंग्लिश मीडियम में विझूं ॿारनि खे अंग्रेज़ी सिखन ॿाहिरि वञनि पर इहो ठीकु आहे अंग्रेज़ी भाषा छोजो इंटरनेशनल भाषा आहे त उन खे त कम में त आणणो ई आहे पर पंहिंजी भाषा खे त अॻियां वधाइणो ई आहिनि त इन ॻाल्हि जे लाइ त जॾहिं सभु सभु परिवार सुजागु थींदा त तॾहिं ई थी सघंदो हालांकि मीडिया में ॿियूं भाषाऊं पाण वधीक कम में थियूं अचनि ऐं सिंधी पर हाणे मां जेको ॾिसां पई उन हिसाब सां सिंधी तमामु सुजागु आहिनि हालांकि देरि सां सुजागु आहियां पर सुजागु थिया आहिनि देरि आहियां दुरुस्त आहियां हाणे सुजागु आहिनि हाणे घणनि ई परिवारनि ताईं पहुता आहिनि की भई तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे सिंधीअ जो हुओ कयो ऐं मां परियां त न वञा पंहिंजे ॿारनि खे ई ॾिसां सिंधी सम्झंदा सभु आहिनि पर ॻाल्हाईंदा कोन आहिनि छो जो ॿाहिरि निकिरी विया पढ़ाई जे लाइ त ॿाहिरि इन्हनि खे एढ़ो सिंधी जो माहौल न मिलियो हा हाणे जेकर असां सभु सुजागु थियूं ऐं असां इन साइड में क़दमु क़दमु वधायूं इन मैदान में त पोइ असां इहा ॻाल्हि करे सघूं था छो जो सिंधी ॾिठो वञे त सभिनी खां बेस्ट आहिनि चाहे तव्हां बिज़निस में ॾिसो चाहे फैशन में ॾिसो चाहे घरु गृहस्थीअ खे हलाइण में ॾिसो हर तरह सां सिंधी बेस्ट आहिनि ऐं मूंखे प्राउड आहे की मां सिंधी आहियां मूंखे ॾाढो फ़ख़्र आहे मुंहिंजे सिंधी हुअण ते